हमरा तऽ तैरय लेल आबैए मगर हम कोनो प्रतियोगितामे एहन चीजके नहि सोचि रहल छियै जे प्रतियोगितामे जेबै तैराकीके मगर हम सभ अपन दोस्तके साथ जाइत छी तैरैत छी हम जातिक मल्लाह छी ताहि दुआरे हमरा तैरय लेल आबैए बढ़िआँसँ हमरा टोलके हर आदमीके तैरय लेल आबैए एहिसँ हम नहाइ लेल जाइ छी इन्टरटेनमेन्टके लिए जाइ छी पानिएमे हमसभ लुका छिपी पकड़म पकड़ाइके तैरैत छी आ तैराकीके गुण हमरामे ई यए जे तरको हेलला उपरको हेलला उलटो हेलला आ धाराके साथ हेलला धालाके धाराके विपरीत हेलला सभचीज हमरा आबैए ई हमर गुण छी हेललामे आ ओहिमे डर ई होइए शुरूमे जब तैराकी नहि आबैत रहै छै जे पानिमे डुबि नहि जयबै बहि नहि बहि जेबै एहि सभ चीजके शुरूमे दिक्कत होइत रहए मगर बादमे जब गेलियै पाँच दिन गेलियै दस दिन गेलियै पन्द्रह दिन गेलियै तऽ ओहिमे हम हेलला सभकिछु सीख गेलियै आब हमरा हेलैले आबैए बढ़िआँ तरहके हेलैले आबैए हमरा